म्हाका नुस्त्याची म्हायती जाय आसलेली तुमचे कडेन केसलें नुस्तें मेवता आके म्हाक बांगडे जाय आसलोले विसण जाय आसलोले आनी सुंगटां जाय आसलोलीं आनी नुस्त्या रांपोण केश कोन्न मात्ता मारताय आं कितू टायम लागता रांपोण धोरपाक आं आं ओके आं आं ओके आं आं आं सोवाय मेळटाय वो म्हारग आसताय मातशें म्हाक शंबर रुपयां घेवपा जाय आहले बांगडे

आनी आनी केस होय तुमगे रांपोण मान जाल म्हुटरी व्होरपा येतोलो तुमगे कितल्यां जातोली रांपोणी होय हेच नंबराचेर कॉल कर म्हाका जाल म्हुटरी तुमी रांपोण मान आं बरें बरें चल देव बरें करूं